ये राजू बोल रहे हैं मैं आपको दो हफ्ते हो गए मैंने वो साइंस की बुक दी थी अब तक आपने वापस नहीं लौटाई आप जानते हैं कितने लोग आते हैं कितने लोग पढ़ते हैं लेकिन आप जमा नहीं कराओगे पता है दो हफ्ते से कितने लोग मुझे कह रहे थे साइंस की बुक चाहिए चाहिए अब मैं क्या जवाब दूँगा उन्हें की लेकर गए यहाँ से दो हफ्ते हो गये आपने लौटाई नहीं अभी तक मेरे को तीन महीने से मतलब कितने लोग लेके जाते हैं आप देखते है ना तीन महीने से अपने ज्वाइन कर रखा है कितने लोग लेके जाते हैं आप खुद देखते हो रोजाना आते हैं मेरे पास लेने के लिए है अब आप दो हफ्ते हो गए अपने लौटाई नहीं मेरे को किताब कब तक आओगे फिर आप फिर में आप अपना जमा कराये अब आपका फाइन लगेगा देख लीजिये आपका अब पूरे तीन हज़ार रुपए लगेंगे ज़्यादा क्या है आप खुद देखिये ना दो हफ्ते हो गए कितने लोग आए थे मेरे पास लेने के लिए किताबें कल पक्के में आ जाना है ना

अब मैं आपको नहीं दूँगा किताब ये याद रखिये क्योंकि मैंने आपको एक बुक दी थी आप उसे दो हफ्ते से लेके बैठे हो क्या करवा दोगे भैय्या क्या क्षमा माँग रहे हो आप आपको बोलना चाहिए था ना कि इग्जाम थे आपके हाँ बता मेरे को तो मेरे को तो अगर आप तो उस हिसाब से देता ना मैं आपको कितने दिन के लिए नहीं मतलब कितने दिन के लिए अभी आपको ये किताब पक्के में लौटाओगे ना